हैलो नमस्ते मैम हँ मैम हँ हँ अच्छा अहाँकेँ तऽ ऑलरेडी पैसा देल गेल अछि अच्छा सरकार द्वारा तऽ अहाँकेँ जतेक पैसा देल गेल छले से तऽ हम अहाँकेँ दऽ देने छी उपलब्ध करा देने छी अहाँकेँ नहि नहि अहाँके ओतबीमे करय पड़त वर्क नहि अहाँकेँ तऽ अहाँकेँ ओतबीमे करय पड़त कियाकि सरकार द्वारा जतेक पैसा अहाँकेँ देल गेल छले से तऽ हम अहाँकेँ दऽ देने छी

हम ओहिमे की अहाँके हेल्प कऽ सकैत छी अहाँके जतेक भी जे भी नहि अहाँ अहाँके सभकिछु उएहमे करय पड़ैत हैत अहाँकेँ ई सोचबाक चाही अहाँकेँ ई कहबाक चाही ने अहाँके जतेक पैसा देल गेल उएहमे सभटा करबाक छले ने वएह हिसाबे अहाँकेँ करबाक चाही एहिमे हम एहिमे अहाँकेँ हम

एहिमे हम अहाँकेँ किछो नहि कहि सकैत छी जे अहाँ अच्छा से बात छै पहिले हमरासँ उप छथिन हुनकासँ बात करय पड़त अहाँकेँ हुनका हुनका कहय पड़त अहाँकेँ

हँ तऽ तऽ ओ अहाँ

नहि हम अहाँकेँ अइमे किछो नहि हेल्प कऽ सकैत छी नहि हम अहाँ

हँ आओर हँ अहाँकेँ अइ हमरासँ ऊपर अहाँ अइमे जे खूब टसगर रहैत छै ओहिठमा जा कऽ अहाँ पुछि सकैत छियै जे हमरा एना एना कमी पड़ि रहल अइ तकरबाद उएह अहाँकेँ उपाय बताएत उएहठमा अच्छा ठीक छै थैंक यू